जय झूलेलाल मूंखे पहाड़नि ते वॾियुनि चोटियुनि ते हेॾे होॾे घुमण जी ॾाढी उहो वणंदो आहे इनकरे मां उते नंदियूं तलाउ हेॾे होॾे जिते सॼियूं सिमींगियूं वग़ैरह हूंदियूं आहिनि उन पासे मां ॾाढो घुमणु वेंदी आहियां पर उन पासे ॾाढी हम्म ॾाढी गंदगी हूंदी आहे उहा गंदगी ॾिसी करे मूंखे ॾाढो सही न लॻंदो आहे सुठो न लॻंदो आहे मां चाहियां थी त उन्हनि खे सभिनिनि खे भॻवान समुझ ॾे उते काई अहिड़ी उहा कयो जो कचिरो न थिए उते कचिरो न करनि कचिरो कंहिं हिक डस्टबिन में विझी करे रखनि हुन साफ़ु सफ़ाई रखनि साफ़ु सफ़ाई न रखण जे करे कंहिं भई फ़ोटूं वग़ैरह कढण में ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे इनकरे मुंहिंजी त इआ ई राय आहे त असां घुमणु वञूं था सभु सुठे नमूने घुमूं था उते फ़ोटू ॿोटू कढी अचूं था सभु घुमी अचूं था त उते बि साफ़ु सफ़ाई हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे साफ़ु सफ़ाईअ सां हर साल असांजे घुमण में वञण में अचण में सभु मनु ॾाढो सुठो लॻंदो महिरबानी